मां तव्हां खे नढ़पिण जी यादगरी तो ॿुधायाव जीअं त मां नंढे हूंदे जीअं मुंहिंजे स्कूल में छुट्टी हूंदी हुई ऐ मुंहिंजे मंमी ओ पंहिंजे भा सां मां भावनगर में वेंदो हुअसि छाकाणि त भावनगर में मुंहिंजो नानो नानी रवंदो आहे जीअं जीअं मुंहिंजे स्कूल में छटी लॻंदी हुई तीअं मां भावनगर ही पसंद कंदो हुयसि छो कह हुते मुंहिंजा रिश्तेदार ऐं ऐं कज़िनस रवंदा हुया हुन खां मूंखे ॾाढो मझो इंदो होयो जीअं मां हुते वेंदो होयमि त हुते खाली खेल कुद खाइणु पियणु मज़ो ई कंदो हुयमि पोइ जीअं जीअं पोयां ॾींह थींदा वेंदा अचण जा ॾींह वापिस अचण जा ॾींह थींदा होया त मूंखे ॿुरो लॻंदो होयो छाकाणि त हिते वापिस अची करे मूंखे हुओ ही पढ़ाई लिखाई करणी पवंदी हुई